हां आश्विनी उलयता तुमी खोतिगांव पडटा न्हू तुमचें घर आं ओके ओके आनी तुमी टुरिश्ट गायड म्हणून काम करता ओके ओके म्हळ्यार हांव फोंडे फोंडेसान उलयतां संजय पिंगे म्हणून हय हय हय ओके म्हळ्यार म्हाका हांव खोतिगांव वायल्ड लायफ सेन्चुरीक भेट दिवपा सोदता मागीर केन्ना येवपा वचपाचे तशें कांय ना बंद बी आसता ती ना न्ही चालू आसतात सुटी दिना सुटी दिना ओके ओके हांव फूल फेमिलीक घेवन येवपा सोदतां चार पांच जाण आसतलीं आमी यें मात तें कितें कितें पळोवपा मेळटलें आमकां

ओके ओके ओके ओके बरें हां बरें हां गवे रेडे बी पळोवपा मेळटले ओके ओके ओके हरकत ना आनी तुजी फीस कितली घेता तूं फीस बी कितें घेता ओके ओके ओके ओके मागीर आमी फेमिली आयल्यार आमकां मागीर जेवणाची वेवस्था बी जातली थंय काय आमी घेवन येवपाचें ओके ओके ओके आं ओके आनी आमकां थंय लाॅकल जाय जाल्यार मेळटा कोणाक बी सांगल्यार पयलीं ओके ओके ओके ओके ओके तें तें चार्जीस एक्ट्रा पडटलें ओके ओके आणी ओके ओके हरकत ना मागीर येवं ओके हरकत ना आमी संडे येवपा सोदता हय संडे जाता न्ही हय आमी सकाळी पावतात साडे आठ णव परेन पावतात थंय ओके ओके ओके ओके ओके हरकत ना मागीर कन्फर्म करूं येवपाचें ओके ओके ओके हरकत ना आं बरें एक केल्यार बोरो न्ही आसो यादीक पयलो दीस कर शेनवार बी असो आं हय हय हय हय हय हय हय हां णव ते धा कन्फर्म कर हां पांच जाणांची यें आसा पांच जेवणां हां हां ओके हय कर हय हय